सानू कुछ चीजें दा ध्यान रक्खना चाहिदा खु'ल्ले पानी च तारी मारदे वक्त जि'यां कि दिक्खी लैना चाहिदा कि एह् पानी किन्ना डुग्गा ऐ और एह्दा पानी दा बहाव कुत्त साइड गी ऐ ते किन्ना तेज ऐ दूजा सानू एह् दिक्खी लैना चाहिदा कि पानी च कोई जैहरीले जानवर ते निं ऐ जां फिर मगरमच्छ खतरनाक जानवर ते निं है

ते अलग होंदी अलगी आह्ले पानी च होंदा बैक्टीरिया होई सकदे ते अस बमार पेई सकदे ते स्ट्रांग फ्लोऽ इ'यां गंगा रिवर दी साइड साढ़े नैह्रा च बड़ा जादा स्ट्रांग फ्लोऽ होंदा ऐ जेह्दे च अस रुढ़ी सकदे ऐं इन्न चीजें दा ध्यान रक्खना चाहिदा सानू तारी मारदे वक्त